म्हज्या क्षेत्रांत सतत दिसपी सुकणीं म्हणल्यार बगळे मागीर कावळे तशेंच मोर आनीक आनीक खूब तरेचे येतात पूण हे सामके स्पेसिफीक हे खुबदा येतात आनी म्हाका मोर हो हो पक्षी हो सुकणें म्हाका पळोवपाक खूब आवडटा कारण हो म्हज्या घरा सायडीनूच आसता सदांच सदांच म्हज्या घरा सायडीन येता ताका खूब तरेचे रंग आसात मोराक आनी ताची पाखां सामकी अट्रेक्टीव सामकी आकर्शीत करता म्हाका आनी तें म्हाका मोराक पळोवपाक खूब आवडटा